بائکنگ شروع کرنے کے لیے ہماری یہ چیز متاثر کیا کہ جب بھی بائک کی کی ضرورت پڑتی تھی تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جا کر کے خوشامد کرنا پڑتا تھا کہ بائک دیجیے کیونکہ بائک کے بغیر آج تو کوئی آدمی رہ نہیں سکتا ہے اور بائک جو ہے اس ضروریات زندگی بن گئی ہے جہاں کہیں بھی جائیں تو آدمی چاہتا ہے کہ کام جلدی کریں جلدی کرنے کے لیے جلدی جانے کے لیے تھوڑا اس کو بائک کے سہارا لینا پڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج بائک جو ہے ضروریات زندگی ہے ہر آدمی کے پاس بائک ہے ہر بھائیوں کے پاس بائک ہے یہ ہونا ضروری ہے کیونکہ وقت بائک سے وقت بچتا ہے بہت سارے کام کم وقت میں ہو جاتے ہیں